मां सुबुह जो जड॒हिं गाॾी खणन्दी आहियां त मां पहिरियों गाॾीअ खे साफ़ु कंदी आहियां ऐं वक़्त बे वक़्तु हुन जी मरमति कराईंदी आहियां हा मां लम्बे सफ़र लाइ बाइक खणंदी आहियां बाइक हलाए थकिजी पवंदी आहियां कॾहिं कॾहिं राति जो सफ़रु करणु जोखिम दाइकु आहे हिन करे राति जो सफ़रु करण खां मां बची रहन्दी आहियां किथे कंहिं होटल में या नज़दीकी धर्मशाला में रही करे मां राति बिताईंदी आहियां ऐं पूरे ॿिए ॾींहं ते पंहिंजो सफ़रु शुरू कंदी आहियां छोजो मूंखे लम्बो सफ़रु करणु ॾाढो वणंदो आहे